भोपाल में सभी धर्मों सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं और संस्कृति और सामाजिक परंपराएँ भी बहुत सारी हैं भोपाल में जैसे कि हिन्दू धर्म की यदि बात की जाए तो हिन्दू धर्म के जो रीति रिवाज है उनमें नवदुर्गा का जो त्यौहार आता है साल में एक बार जो नवदुर्गा का त्यौहार आता है उस में जगह जगह कई जगह अनेकों जगह माता की चौकियाँ बिठाई जाती हैं झाकियाँ लगाई जाती हैं जिनमें शहर को सजाया जाता है और वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से लोग उन के दर्शन करने जाते हैं इसी तरह गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी भगवान गणेश की प्रतिमाएँ जगह जगह स्थापित की जाती हैं उनके दर्शन के लिए भी लोग जाते हैं और इसी तरह से मुस्लिम परंपराओं की यदि बात की जाए रीति रिवाज की यदि बात की जाए तो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मोहर्रम का जो महीना आता है उसमें कई तरह के जुलूस निकाले जाते हैं और इसी प्रकार से भोपाल में एक भोपाल का आलमी तबलिगी इज्तेमा भी होता है जहाँ पर मौलानाओं द्वारा दीन की सब बातें भी लोगों को बताई जाती हैं जीतने भी लाखों लोग जमा होते हैं तो भोपाल की सांस्कृतिक परंपराएँ में बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं तो सब की अपनी अपनी परंपराएँ हैं